मी एक चित्र काडलेलो आनी एक दोग कोन तेची टिका करी आसलेलो तो बरो काय वायट काय हांव तितून सांगी आसलोलो चित्र काले तिच मी एकांतांन आयकान घेतलाय बिकॉज तो कोण जो आसलेलो तो म्हाका टिका कर आसलेलो कसल्ल्या तरी हतून ते बऱ्या हितून समजन घेवपाचो प्रयत्न केल्लेला आनी तो टिका मी नकारात्मक असो घेवंक ना पण मनान बऱ्या येतान घेतलो आनी तेतूनसूनी सुदारपाक ट्राय करी आसलेलो कसता सुदारतलें कश्या प्रकारानी आनीक म्हाजी कला बऱ्या हितून वाडयतला आनी बऱ्या चित्रां काडपाक शिकतालो आनी सर्व टिका म्हाका जी तो करी आसलेलो सगळें ते टिका आमी म्हाका बऱ्या हेतन घेतले आनी तें म्हाका उपयोगाक पडटले आसा आमी चिंतून ते शांत हितून आयकान घेतले आनी ते सारक्या टायमार ती तिका तो सांगी तो वळखून मी बऱ्या हितून स्विकल्लो म्हणजे तो सांगता काय तो बऱ्या हितूनी आयकान घेवपाचो प्रयत्न केला आनी त्या टिकांतून मी म्हाज्या नवीन नवीन चित्र जी काडतले तेतून मी कांय उपयोग करतले तेणी जी टिका सांगली खंयची बरी खंयची वायट त्या टिकांसूनी कांय उपयोग करतलो आनी कश्या तरेनी बऱ्या आदन चित्रां काडपाक सोदतलो ह्या मी प्रयत्न करतले आनी त्या प्रयत्नान आमी हेय करतले की चित्र जां आसता त्या दृश्टीकोनसून दुसऱ्याक दिसपाक कशें हेतन बर आनीक बऱ्या हेतन जाताला सो तां म्हाका चित्रां काडून यश बरो फुडें मेळ शकता असो आमी ट्राय करतलो जो प्रयत्न आसता तो प्रयत्न करत रावपाचो आसता ज्या मेरेन तुका यश मेळना त्या मेरेन म्हळरी जी तेणी टिका केल्लेली आससा ती वायट यतून आसूं किंवां बऱ्या येतान आसूं ते मी मनान तो वरतला आनी त्या टिकेतून आमी आनीक फुडें प्रयत्न करतले बऱ्या हेतना जावपाको बरी म्हाका तिका मेळटली ततून म्हाका बऱ्या हेन यश मेळटलो आनी तो यश प्राप्त करपाक घेवपा खातीर म्हाका खूब मदत जातली आनी तेका लागन मी जी तेणी टिका करपाक सांगली ती मी बरें ये वागतले आनी तशी करपाक सोदताली आनी तेणी जी टिका केल्ली ती वायट हितन करूंक ना बट ते टिकेसून म्हाका खंयसर तरीत बरो अनुभव मेळलो आसा म्हणजे कांय तरी फुडें करपाक प्रयत्न करपा खातीर ट्राय करतले तस्यो जसो तेणी सांगलो तस्यो तशें आमी वायट हितून म्हणन तो मनांतसून घेवंक ना बट बऱ्या हितांसून घेतले